جی ہاں میرے پاس کئی خاص قابلیتیں اور مہارتیں ہیں جیسے کہ مواصلاتی مہارتیں یہ کسی بھی ملازمت میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں چاہے آپ کی پیشہ وارانہ حیثیت کچھ بھی ہو اچھی مواصلاتی مہارتوں کے ساتھ آپ اپنے خیالات اور خیالات کو مؤثر طریقہ سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ تنازع کو حل کرنے اور مثبت تعلقات بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں دوسری مہارت ہے سماجی مہارتیں یہ مواصلاتی مہارتوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن وہ زیادہ وسیع سماجی مہارتوں میں لوگوں سے ملنے ان سے بات چیت کرنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیتیں شامل ہیں اگر آپ کے پاس اچھی سماجی مہارتیں ہیں تو آپ کسی بھی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور کامیابی سے کام کر سکتے ہیں